हाँ हाँ ताज़ी सब्ज़ी में गोभी टमाटर बैंगन मूली सब कुछ मेरे यहाँ उपलब्ध है हाँ हाँ सब्ज़ी जो है वो तीन घंटा नहीं तीन घंटा पहले हम लाए हैं बाज़ार से तुड़वा के अपने सामने में लाए हैं हाँ दस रुपये किलो बैंगन आठ रुपये किलो एक दम पूर्ण ताज़ा चालीस चालीस हाँ पर के जी चलिए आप लीजिएगा कुछ इधर उधर कर देंगे पाँच रुपये कम कर देंगे किलो पर हम्म दो सौ दस हाँ मिल जाएगा अपने खेत की ताज़ा मूली दे देंगे हाँ गाजर भी है चालीस पचास चालीस पचास कर के हाँ शिमला भी मिलेगा साठ रुपये किलो हाँ पालक भी है हाँ पा हाँ हाँ पालक भी है लाल साग भी है हाँ पालक आपको दे देंगे बीस पच्चीस कर के बीस पच्चीस किलो लाल साग पंद्रह का किलो हाँ धनिया मिलेगा धनिया पत्ता एक दम ताज़ा देंगे ज़्यादा लीजिएगा तो थोड़ा कम करेंगे थोड़ा लीजिएगा उसका थोड़ा महंगा होगा हाँ तो दे देंगे हम सौ कर के हाँ हाँ हाँ गाड़ी गाड़ी रखते हैं ठेला का व्यवस्था है आपको हम ठेला दे देंगे ज़्यादा लीजिएगा ठेला दे देंगे टेंपू कर देंगे तो फिर लास्ट कीजिए